बिजाब बाख्रियालाय दङ गावनि पार्सनेल बिजाब बाख्रि गैया सम सम बे साखाथिनि बिजाब बाख्रियाव थांनानै आङो गासै गोनांफोर बिजाब बेफोरखौ फरायो आरो हानायमानि बे बिजाब बाख्रिनिफ्राय बिजाबफोरखौ बुथुमनानै फरायना गियान आइडियाफोर लायो दानि लेटेस्ट आपडेट बे बिजाबनि जेनाखि जोङो बेफोर बिजाब बाख्रियाव बिजाब फरायनानै गियान मोननायजों लोगोसे फैबाय थानाय इयुनाव मानिबाफोर फरिखा कम्पिटिटिभ एक्जाम मानिबा जबफोरनि एक्जामफोराव रिलेटेड थानाय बिजाबफोरखौ फरायनानै जों जाहाथे

गोरलैयै जोङो आनजादफोराव उथ्रिसारनो हानाय बायदि बिजाबफोरखौ सम लानानै बेफोरनि नलेजफोरखौ लानाय जायो बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव गोदोनि मानसिफोरखौ नायोब्ला गोदो गोदाय सोलोंथाइ एबा बिजाब फरायनाय सुबुंफोरखौ खोब खम नुनो मोनोमोन दानि जुगाव जायहा मानि गियान गैया एबा नलेज गैया बे सुबुंहा मानि जेबो सिनायथिया गैया होननाय बायदि बुंनो हायो एबा बुंजायो आंनि साननाय मथेबो हास्थायनाय बायदि बिजाबनि बाख्रिया ओरैबायदि जानांगौ जाहाथे जे बिजाबफोरखौ जों बायनानैबाबो फरायनो हाया एसे मोननो थाङा जायगायाव बैफोरबायदि बिजाबफोरखौबो दस्रा देसनि दस्रा हादरनि गुबुन हादरनि बिजाबफोरखौ लाबोनानै बे बिजाब बाख्रिफोराव दोनफैनाया खोब गोनां जायनिफ्राय जोङो गोदो गोदायनि हिस्टरिक आरि आगुफोरनि गाननाय एबा मोनसे जाथि ट्राइफसफोरनि सोमोन्दै मोन्थिनो हानाय बायदि बैफोर बिजाबफोरखौ बेफोरबायदि बिजाब बाख्रिफ्राव दोन्थुमनाया खोब गोनां एबा मोजां जाहाथे जोंनि इयुननि जोलैफोरा गोदोनि आजै आजौफोरनि लाइफ स्टाइल थानाय जानाय मैहुर खालामनाय खामानि दामानि मावनाय बेफोरखौ मोजाङै मोजां मिथिलांना गावखौ सासे गियानि होननानै सिनायथि होनो हानाय बायदि